हमर बेगूसरायमे एकसे एक नेता छथिन मन्दिर उन्दिर बनबेलक आओर धार्मिक नेता हस्तीप्रिया छथिन सङ्केत गुरु नाम पुजारी भिक्षु हुनका सभ सभ अथी करल जाइ छै पूजा पाठसब मन्दिरमे घण्टी उन्टी बनाएल जाइ छै केबाड़ी फल्लाँ चिल्लाँ ई चीजसे मोताबिक करल जाइ छै प्राण प्रतिष्ठा देल जाइ छै हमरा बेगूसरायमे नेतासभ छेबे करथिन एकसे एक ईसब लैके जे छै जे मन्दिरमे बनाएल जाइ छै गिट्टी बालू छड़ सिमेन्ट ई सबसे बनाएल गेल आओर पूजापाठ प्राण प्रतिष्ठा देल गेल कभी रामधुनि भी करल जाइ छै तऽ कभी कि कहै छै साधुओ आओरके बोलाओल जाइ छै ईसब पूजापाठ होइ छै बेगूसरायमे चलिऔ ई सबमे आगे रहबे करै छै मन्दिर बनल सबके लै गेल लोक पूजापाठ सभ गेल आएल शाम सुबह हुनका अथी होइ छै आओर कोइ भिक्षा माँगैवला आबै छथिन हुनको आओर दै ले पड़ै छै नहि चाही सबकिछुके करै पड़ै छै मन्दिर पूजापाठ सब होइ छै नेता उता तऽ अएबे करै छथिन वएह सभ करै छथिन सभगोटा मिलिके अपना चलै छिए आब मन्दिर बनै छै तब ओकरा प्राण प्रतिष्ठा सबकिछु करिके ओकर बाद हमेसभ पूजा करलहुँ आओर बेगुसरायमे चलिऔ तऽ आमी छेबे करै सब काली मन्दिर बजरङ्गबली भोलाबाबा सभके मन्दिर छनि ब्रह्माजी विष्णुजी महेशजी सभगोटाके मन्दिर बनेने छै ओसब पूजाके पाठ होइ छै मन्दिरके एकसे एक सजाएल जाइ छै समय समयपर पूजा करल जाइ छै हर समय एकसे एक पूजा पाठ होइ छै सबटा सभगोटा मिलिके करै छिए एहिना चलै छै छेबै करै कोइ बात नहि छै मानलहुँ ओ चीज सभ मिलिके अपना जे छै से समाजमे पूजापाठ करलहुँ रहलहुँ मन्दिर एकसे एक चीजसे बनै छै एकसे एक चीजसे सजाएल गेल समय समयसे हर चीज करल गेल इएह छै जे सभगोटा नेता उता आबै छथिन कभी किछु तऽ कभी किछु ने किछु पूजापाठ होइते रहै छै बेगूसरायमे एहिलिए सब बात चलबे करै छिए अइसे कोइ बात नहि छै सब ठिकेठाक छै ई लैके छै जे मन्दिरमे हिन्दू धर्म छिए बनेनाइ पूजापाठ कएनाइ सबकिछु गुरुजी रहै छथिन पुजारी रहै छथिन भिक्षु रहै छथिन माँगैवला सबकिछु सब इएहसब होइत रहै छै हमरा आओर मन्दिलमे ओनाहि अपना शाम सुबह घण्टी बजेलहुँ ठाकुरजी सब पूजापाठ होइत रहै छै आओर कोइ बात नहि रहै छै एनाहि सभ जिए छिए भोरे उठू भगवानके परनामपाती कएलहुँ ईसब करै पड़ै छै तब जाइ छिए पूजापाठ शुरू करलहुँ अपना छिए